हां में सब्जियां लान्नी होन्नी आं बड़ियां लान्नी होन्नी आं सब्जियां ते में जेल्लै कुतै चली जन्नी होन्नी आं ना ते मेरे पिच्छुआं ना मेरे बच्चे समझो देखभाल करदे न शैल में मतलब बूह्टे लाने दी गै सब्जियां बी लाने दी इन्नी मतलब शौक ऐ न मी शटाटिंग दा शौक ऐ कि में अपने प्योकै अपने शैल करियै उत्थै बी बड़ियां सब्जियां लाई दियां ते मेरा जेल्लै ब्याह् होई गेआ में अपने सौह्रै बी बड़ी सब्जियां लाई दियां सब्जियां केह् भिंडियां टमाटर मटर गोभी कड़म पालक मर्चां इन्नियां मतलब इन्नी मेह्नत करनी होन्नीं ना में ते भिंडियां इन्नियां सब्जियां लान्नी आं ते सब्जियां बी साढ़े घर बड़ी शैल होंदियां ते सब्जियां लाने खाने कन्नै मतलब घर दी सब्जियें दा किश अलग गै टेस्ट होंदा सोआद होंदा इन्ना सोआद होंदा सब्जियें दा कोई स्हाब निं में किन्नियां सब्जियां ते जेल्लै अगर में पानी शानी बी अगर देना मेरे ते बच्चे बी समझो शैल मेह्नत करदे न मेरे कन्नै जि'यां में शैल जो ओह् गोड्डियां करनी आं ते जेल्लै भिंडी उग्गी जाऽ फिर उं'दे चा घाऽ घूऽ तालना उं'दे चा सारा ताऽ घाऽ ताल्ली तूल्लियै शैल गोड्डियां गाड्डी करी कुरियै साफ सफाई शैल रक्खी रुक्खियै शैल एह् इन्ने शैल फिर सारे म्हल्ले आह्ले पुछदे भला बड़ी शैल सब्जियां लग्गी दियां में आखनीं भाई मेह्नत करो ते तुं'दे घर बी होई सकदियां ते जेह्ड़ा कोई मेह्नत करै उं'दे घर लगदियां गै न सब्जियां सारियां लगदियां गै न साग इन्ना लगदा एह् हर हर दा साग ओह् लाए दा होंदा घर फिर ओह्दा चरेली दा साग ओह् बक्खरा लाए दा होंदा कड़मा दा ओह् बक्खरा लाए दा होंदा ते सारियां सब्जियां शैल लाइयै समां होर किश छड्डियै अस म्हल्लै बी में इन्नियां सब्जियां बंड्डनी आं एह् लैओ तुस बी खाओ पालक इन्ना बड़ा खु'ल्ला पालक होंदा ऐ बड्ढी बड्ढियै दंदल कन्नै में बड्ढनी होन्नीं में पालक बड्ढियै फिर सारे म्हल्लै बंडना अग्गें पिच्छे सारें गी देना होर किश छड्डियै अपनी ननानें तक बी में दे भेजनी होन्नी आं कि घरा दी सब्जियां न चल कुड़ियां बी साढ़ियां खाई लैङ ननानां उ'नें गी देई लैन्नी होन्नी अपने जेल्लै कुतै प्योकै जांऽ ते प्योकै बी लेई जन्नी होन्नी सब्जियां जे लग्गी दी शैल होन मतियां ते त्रोड़ियै रक्खी दी होंदियां ते देई जन्नी होन्नी आं ते सारियां केह् लाइयै लू करियै ते फिर सारियां ते मेरियां स्हेलियां जिन्नियां बी औंदियां ते जिन्ने बारी औंदियां लग्गे दा कोई घीआ लग्गे दा कोई कद्दू कोई खीरा खूरा लग्गे दा हां ते घंडोलियां बी शैल लगदियां ते ओह् शैल गै खु'ल्लियां समझो लगदियां न ते इन्नी सब्जी अ'ऊं लान्नी आं ते पिच्छुआं मेरे बचारे मेरी कुड़ियां जेकर सब्जी बड़ी जैदा लग्गी दी होवै ना ते फिर केह् करने अस दकानां उप्पर बेची औन्नें सब्जी आह्ली दकाना उप्पर बेची औन्नें ते ओह्दे कन्नै किन्ना साढ़ा खर्चा समझो घरा दा निकली जंदा अपना होर नेईं किश ते मतलब ओह् आई जंदा दुद्ध शुद्ध गै थ्होई जंदा साबन सोडा गै समझो लेई आह्नने जेह्ड़े पैसे सानूं अस सब्जियां बेचियै होई जंदे घरा दा सर्कल अद्धा सर्कल ते साढ़ा समझो घरा दा निकली जंदा ना उ'नें सब्जियें कन्नै गै कि घर दियां सब्जियां लाई दियां होन ते बड़े फायदे होंदे अपने ते जिन्ना मर्जी तुस शैल ताजी ताजियां त्रोड़ो हरियां मर्चां गै तुह् त्रोड़ो हां ताजी ताजियां ते सब्जी च जेल्लै पाई दियां ते इन्ना सोआद लगदा ते धनिया इन्ना लाए दा होंदा इसलै बी धनियां शैल समझो साढ़े लग्गे दा पालक शैल खु'ल्ला लग्गे दा बड़ा पालक लग्गे दा मर्चां बी शैल लग्गी दियां ते पिच्छें जेही थोह्ड़ा जेहा कोरा पेआ हा ते मर्चां थोह्ड़ियां इ'यां खराब होई गेइयां हां ते पर हून मर्चां शैल लग्गी दियां ते फुल्ल बी अहें शैल लग्गे दे बड़े फुल्ल लग्गे दे गलाब गुट्टा फिर ओह् दुए जेह्ड़े होंदे न कनेरी दे फुल्ल होंदे न ओह् बड़े लग्गे दे अस मंदर जाने बास्तै साढ़े घरा फुल्ल असें कदें पैहें कन्नै निं खरीदेआ फ्ही असें जेल्लै बी मंदर जाना ना ते पैसे फुल्ल अपने घरा दा ताजे ताजे त्रोड़े ते मंदर चाढ़ी आए जाइयै ते असें इन्नी साफ सफाई शैल रक्खी दी होंदी अपनी अपने गार्डन बिच्च शैल करियै निम्बू बी लग्गे दे साढ़े निम्बू बेशमार निम्बू लग्गे दे न बड़े गै निम्बू लग्गे दे कोई थोह्ड़े निम्बू निं हैन किम्ब जम्हीरियां ते में आखा नी आं कोईं इन्ना इ'यां डाह्ल्लियां बी थल्लै लटका दी होंदियां न जम्हीरियां बी लग्गी दियां मरूद बी एड्डा एड्डा मरूद शैल इ'यां पिंक कलर दा मरूद होंदा नी जेह्ड़ा ओह् मरूद ऐ जेह्ड़ा साढ़ा शैल समझो लगदा इ'यां खाने दा ओह्दा बक्खरा सोआद होंदा हर इक किसम दी मतलब लाए दे न असें सब्जियां फ्रूट संतरे दा बूह्टा किन्नू ते इन्ने किन्नू बी लगदे साढ़े घर ते संतरे बी लगदे साढ़े घर ओह्दे बी बूहटे लाए दे ते निम्बू दे बी लाए दे गरगलें दे बी लाए दे हर इक किसमै दे समझो बूह्टे असें लाए दे न ते साढ़े जेह्ड़े मेरी भाई घरै आह्ले बी सारे साथ दिंदे न मेरी कुड़ कुड़ियां न मेरियां दो बेट कुड़ियां ओह् बी मेरे मतलब मेरे कन्नै होइयै सारा कम्म करांदियां न ते उ'नें बी शैल उ'नें गी बी बड़ा शौक ऐ भला कि अस बी बूह्टे बाह्टे शैल लाचै ते शैल अपने घरै दी सब्जियां होन ते बजारा लैने दी कोई जरूरत निं होवै